जुदि बेफोरबायदि जेंनाखौ होनोबा बेराद रोखोमनि जेंना खालि गामियारिनियाल' नङा सोहोरनि मानसियाबो मोनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा बांसिनानो लेखाखौ रोंबाबो एसे एनै रोङो खिन्थु लिगेलायस बेफोरबायदि बुस्थुखौ बेराद खम रोङो आरोखि जुदि जों गामियारि जेंनाफोरखौ होनोबा जेनावबा फिसा फिसौ मानसिफ्राथ' नै फर्म फिलाब खालामनायनिफ्रायनो बुजिनो नागेरा होमबा बिसोरो बबेबा अफिसाव थांनानै मा फर्म फिलाब खालामगोन बिसोरो मा एग्रिमेनाव साइन होबोदों बिखौ बिसोर बोरै मिथिगोन दे जेनबा जोंबाबो जेनबा माबा मोनसे जोंनि इनदियान कनस्थिथिउसनखौ लायोबा मिथिबाय बे आरथिकलफ्रा आरै बायदि गोरा गोरा मिथिबाय बबे आरथिकल फरतिननिफ्राय लानानै जेनबा आरथिकल थार्थिथुसिम फानदामेन्टेल राइटस दंना बेखौ बुजिनोनो डाइरेकथिब फ्रिनसिफालसजों लिंक खालामनोनो ओरैबायदि गोरा जाखायो होमबा बे गामियारि मानसिफ्रा बे फिसा फिसौ बुस्थु एग्रिमेन माबा सेकसनस फरथिन सेकसन अवान हानद्रेद फर्थिफर बेबायदि बुस्थुखौ बुजिनो बेराद गोब्राब जायो आरोखि होमबा बिसोरो जेनावबा माबामोनसे अफिसाव थांब्लाबो ब्लक देभलपमेन अफिसफ्राव थांब्लाबो जेनावबा दाथ' माबायदि जागासिनो नङा होनबा महात्मा गान्धि एनरेगा बेफोर बादि बुस्थुनि सोलिगासिनो बिसोरो बेखौ सियारमेननि थ्रुयै खुनुरुखुम जेनावबा गावबा गावनि न'फ्राव सेरि खालसारस खालामनाय माबा मोनसे खानस्रि फिसिनाय एबा अमा फिसिनाय बेफोर बादि जायनाखि गभमेननि स्किमस मोनबाय थायो बेफोरखौ खुनुरुखुम खालामनो हायो बेफोरो मोनसे जोंनि जायगा गामियारिफ्रा जायनाखि फेस खालामनाय बेराद गिदित फ्रब्लेम जायो आरोखि जों बुजियाबो नङा होमबा बर'फोरखौबोथ' फरायबाबो बिसोर बर'जोंबाबो बुजिनो खस्थ' जाखागोन आरखि मानोना बेराद गोरा लेंगुवेजजों लिरनाय जायो होमबा बेफोर बादिखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो मा खालाम नांगोन होनोबा जोंनि जायनाखि लेरनाय स्थाइल बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां खालामनांगोन आमफ्राय बेफोर बादि जेंनाफोर जानायनि थाखायनो मानसिफोरा जोंखौबो थगायनो बेराद गोरलै मोनो जेनावबा हाबाब बेवहाय मा मा लिरदों बेखौथ' जों बुजियाखिसै नालाय बै जायनाखि खिथाग्राया दाना नोंनो थगायनानै खिथानोसै ओरैबायदि ओरैबायदिसो बे बेसथुया होननानै